हँ हमरा आरके एगो ग्रुप रहै पाँच छओ गो लड़कीसभ दौड़मे भाग लैत रहियै दू किलोमीटरमे ओहिमे छओ फ्रेंडसभ दौड़मे जीत गेल रहियै ओहिमे हमरा आरके बहुत प्राइजसभ मिललै रहै हमरा आरके सुबह सुबह छओ मित्र डेली वहींसँ डेली दौड़य लेल जाइत रहियै मन्दिरसभ खेतसभ बाधसभ डेली सुबह सुबह दौड़य लए जाइ रहियै शामोकेँ सभके फेर कोचिंग सभसँ आबै रहियै डेली इसकुल सभसँ दौड़ै रहियै ई खातिर सुबह सुबह आओर आगाँ भी दौड़बै हमरा आरकेँ सभ बेर हर साल हमरा आरकेँ प्राइज मिलै छै रेसमे जीतै छलहुँ हमरा आरके छओ गोके ग्रुप छै छओ गोके ग्रुप लड़कीसभ डेली दौड़ै छियै हमरा आरके समय सभ निकालि कऽ पाँच तीन बजे उठि कऽ डेली दौड़ै छियै ई खातिर श शरीर देह हेल्थसभ मजबूत होइ छै आओर बनल रहै छै कभी बिमारसभ नहि पड़ै छै ई कारण डेली इसकुल कोचिंगसभ भी जा सकै छियै आरामसँ कहिओ माथा दर्द सिर दर्द देह हाथ दर्द कभिओ नहि होइ छै आओर ई नहि करयसँ देह हाथमे कमजोरीसभ पूरे बुझबय लगै छै ई कारण डेली डेली घूमना चाही कभिओ अस्कताना सभ नहि चाही हमरा आरके ग्रुप सभक कए बेर रेसमे लेले रहियै भाग सभ ई रेस सभमे जीतै रहियै हमरा आरकेँ बहुत खुशी मिलैत रहै ई दौड़ सभमे जीतैके बाद इतना अथीसभ मिलै छै प्राइजसभ ई कारण हमरा आरके दोस्तसभ बहुत सभ ग्रुप बनि गेल रहै सभ ग्रुपसभ मिलि मिलि कऽ हमरा आरके ई रेसमे भाग लैत रहियै तऽ ई कारण हमरा आरकेँ बहुत प्राइजसभ मिलैत रहै ई खुश मिलै रहै ई कारण सुबह शाम डेली आओर जादा मेहनत करैत रहियै हमरा आरके दौड़ैके लिए डेली मेहनत पढ़ाइके वक्त भी हम मेहनत सभ करैत रहियै इतना टा जे करना चाही आओर आगाँ बढ़ि कऽ देह हाथके शरीरके हेल्थ मजबूत सभ रहना चाही किएक तऽ दौड दौड़ना चाही कभी अस्कताना नहि चाही आओर सभी लोक सभ लोककेँ दौड़ना चाही सुबह शाम ई कारण देह हाथ मजबूत होइ छै कभिओ बिमारसभ नहि पड़ै छै स्वस्थ रहै छै देह हाथ कभिओ अस्कताना चाही नहि चाही आओर इसकुल सभमे होइ छै भाग तऽ ओहिमे अवश्य लेना चाही ई कारण डेली दौड़ना चाही आओर हर साल जे जे सभ भाग होइ छै ओ सभमे दूर दूर सभमे हमरा आरके दौड़मे भाग लैत रहियै ई कारण हमरा आरके ग्रुप सभके कतना प्राइजसभ भी मिललै बहुत खुशी होइत रहै प्राइजसभ जे मिलैत रहै तऽ हमरा आरकेँ घुमैओ लए जाइत रहियै बाहरसभ रेस आरमे जीतयके लिए